पयलीं आमच्या भारतान तशेंच भायल्या कंट्रीन अशें आसतालें की फक्त दादले लोक पार्टिसीपेट जाताले भाग घेताले स्पोट्सान पूण आतां अशें जालां की आतांची आमचीं बायलां आसा पळय तीं सुद्दां पार्टिसिपेट करता स्पोर्ट्सान कित्याक स्पोट्सान फक्त दादल्यांनीय न्ही तर बायलांनीय पार्टिसीपेट जावपाक जाय भाग घेवपाक जाय आनी आतां खूब तरेतरेचे स्पोट्स इवेंट जाता हे हितून वेगवेगळी बायलां पाटिसिपेट जाता वेगवेगळे स्पोट्स आसता आतां पयली कशें आसतालें आयपीएल आसतालें हितून फक्त दादले लोक आसा ते फक्त पार्टिसीपेट जाताले पूण आतां बायलांचेंय आयपीएल येता तितून बायलांय पार्टिसीपेट जाता आनी वेगवेगळे इवेंट जाता